हय गांवांतल्या लोकांच्या जिवितान खेळांचो महत्वाचो खूब महत्वाचो वांटो आसता आयज आमी वचत थंय आयकता की ह्या मनशा हें दुयेंस जालें आनी तो सोंपलो त्या मनशा तें दुयेंस जालें आनी तो सोंपलो म्हणून अशे म्हणटा की जितलें शरीर आमचें बरें उरतलें तितलीं आमी चड वर्सां जगतले जर एखादो गांवांतलो भुरगो घरा रावून तो खंय भायर सरलोच ना जेवलो आनी न्हिदलो जाल्यार ताज्या शरिरांत इतली चरबी वाडटा आनी तो खूब मोठो जाता आनी ताजेरच ताका खूब दुयेंसां जाता म्हणून जाता तितलें खेळप हें बरें जितले खेळटले तितली आमची घाम जी आसा ती भायर वतली तशेंच तितलीच आमकां तान लागतली आनी तितलीच आमकां भूक लागतली जेणे करून आमच्या शरीर इतलें बरें उरतलें की आमकां केन्नाच रोग म्हणटा तो जावपा शकचो ना ताका लागून जाता तितलो वेळ हो खेळपाक दिवपाकूच जाय तशेंच कोण ना वांगडा खेळपाक जाल्यार ताणें धांवप उडी मारप जेणे करून ताजी शरिराची कसरत जातली अशा पद्धतीन खेळ जो आसा तो गांवांतल्या लोकांच्या जिवितान सदांच महत्वाचो वांटो दवरता